ہمارے خاندان کی جو روایت ہے جو ہمارے بڑوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں شادیوں کا سلسلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ہمارے خاندان میں ہی آپس میں شادی کر دی جاتی ہیں جو ہمارے بڑے پہلے سے ہی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور جو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں شادی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کے یہاں جاتے ہیں جو پروگرام ہوتا ہے منہ میٹھا وہ چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے اور کچھ میٹھائی کھلائی جاتی ہے اور اس کے بعد لڑکی والے لڑکی والوں کے یہاں آتے ہیں جو وہ پروگرام ہوتا ہے چھوٹا وہ تھوڑا منہ میٹھا کر کے جاتے ہیں اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے کئی وقت بعد ڈیٹس فکس کی جاتی ہے جو پروگرام ہوتے ہیں برات ولیمہ تو فکس ہونے کے بعد جب شادی کا دن قریب آتے ہیں تو برات کا پروگرام ہوتا ہے اور ولیمے کا پروگرام ہوتا ہے یہی روایت ہمارے خاندان میں چلتی ہوئی آ رہی ہے